जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बे बाक्सा जिल्लानि लोखि बाजार बे ओनसोला भुटान हादरजों नांजाबनाय बेनिखायनो बे जोंनि बाक्सा जिल्लानि लोखि बाजार ओनसोल आरो भुटान हादरजों खाथि खाथि सिमनायाव थालायनायलाय जोङो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय मोजां जानानै फैदों बेयाव आङो गोदान फालांगि होन्नानै बुङोब्लाथाय आङो जोंनि जि ओनसोलाव हायेन ओनसोलाव जेरै जोङो आबाद मावनानै जिउ खांनानै थायो आरो बे आबाद माइ आबाद मावनानै जोङो जिउ खुंनानै थाङो जों माइनि सायावनो सोनारनानै थांनानै थायो दैज्लां समाव जोङो माइ आबाद मावनानै लायो नाथाय भुटानाव माइ आबाद मावनो थाखाय ओनसोला जाया बेनिखायनो जोंनि जि हायेन ओनसोलाव मावनाय बे आबाद बेखौ माइ आबादखौ भुटानआव लांनानै फानहैनायनि राहा लागोन आरो बे भुटानाव मोन्नाय नारें कमलाखौ जोंनि हायेन ओनसोलाव लाबोनानै फान्नायनि थाखाय आङो लाहार फाहार खालामगोन आरोबाव बेबायदिनो आङो जोंनि जि ओनसोलाव मोननाय जेराव भुटानाव मोनो हाया बेफोर बेसादफोरखौ आङो लांनानै फानहैगोन बेफार फालांगि खालामगोन आरो भुटानाव मोन्नाय जि मुवा बेसाद बेफोरखौ जोंनि जे हायेन ओनसोलाव मोनो हाया बेफोरखौ आङो लाबोनानै फानफैगोन